पंज दिसंबर उणिवीह सौ पंजानवे सत अक्टूबर उणिवीह सौ अठानवे छह सितंबर उणिवीह सौ सतानवे अठ अप्रैल ॿ हज़ार चारि जून ॿ हज़ार हिकु